हमारे गाँव में ग्रामीण सेवाओं के लिए कानून बनाया गया है जो कि गाँव में जैसे जमीन को लेकर कुछ झगड़ा लफड़ा होता है तो लोग पुलिस के पास अपने थाना में जाते हैं और उसकी सुनवाई करते हैं और उसका सुनवाई होता है जैसे और झगड़ा हो गया जमीन को लेकर झगड़ा झगड़ा होता है तब भी सब पुलिस पे जाते हैं जैसे शादी विवाह में शादी सक्सेस नहीं हुआ तो लोग पुलिस के पास जाते हैं और कानूनी कार्यवाही करते हैं गाँव में कानून को लेकर लोग कानून को बहुत मानते हैं और उसका पालन करते हैं हर एक परेशानी का हल करने के लिए वो पुलिस के पास जाते हैं और उसका हल का हल ढूंढते हैं और परेशानी का हल निकलता है और सब खुश रहते हैं और जैसे कि किसी लड़की का शादी टूट गया और भी पुलिस के पास जाते हैं और उसका कार्यवाही करते हैं और उन लोग खुश रहते हैं और गाँव में लोग पुलिस के पास जाके इस पुलिस का सेवा आनंद उठाते हैं वकील थाना कचहरी भी लोग जाते हैं और अपनी बच्चियों जैसी शादी टूट गया तो वकील के पास जाएंगे और कचहरी जाती है जो की हल निकलता है और वो लोग खुश रहते हैं दोनों मतलब लड़की के यहाँ कभी लड़के के यहाँ के भी जाएंगे और लड़की के यहाँ भी जाएंगे और उनका सुनवाई होता है और उनका जैसे तलाक वलाख हो गया ये सब होता है और उनका जैसे कि अच्छा नहीं है ससुराल में दहेज को लेकर लफड़ा हो गया तो ससुराल में खुश नहीं है तो भी वह वकील पुलिस थाना जाती है और कार्यवाही करती है